آج کا جو زمانہ ہے وہ وہ جدید نیٹفلیکس اور پرائم جیسی سٹریمنگ سٹریمنگ سروس والا زمانہ ہے اور سارے لوگ فلمیں یا ٹی وی شو شو دیکھنے کے لیے ایمازون ایمازون پرائم اور نیٹفلیکس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اور اس کی سروس استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ چیز روایتی کبھی یا سیٹیلائٹ ٹی وی کے مقابلے میں بہت زیادہ الگ ہے جہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ روایتی قبیل میں اتنی اچّھی کوالیٹی کی ویڈیوز نہیں آتے تھے اور پرائمز چینلس ہیں یا دیگر چیزیں موجود ہیں جو جو کہ کافی اچّھی سروس دیتی ہے اور سب سے اچّھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کا بڑا خیال رکھتے ہیں ہمیں جس چیز کی ضرورت جہاں پڑ جہاں پر پڑتی ہے یعنی کوئی بھی ویڈیوز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز پر دیکھنا ہوتا ہے کوئی فلم دیکھنی ہوتی ہے یا کوئی گانا سنا سننا ہوتا ہے یا کوئی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو ہم اس سرچ اسے سرچ کر کے اپنے طور سے اور اپنی اعتبار سے یعنی ویڈیو کی جس بھی کوالیٹی میں ہم کو چاہیے ہوتا ہے اسی صاحب سے اسی ویڈیوز کو یا اس فلم کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں زیادہ دِقّت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ صرف اور صرف اگر نیٹ اچّھا اچّھا ہے آپ کے پاس تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ نیٹفلیکس وغیرہ پر موویز موویز فلمیں گانے وغیرہ دیکھ لیا کرتے ہیں